आंनि गामिया मोनसे फिसा गामि बे गामियाव मोननै हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो राइजो जाबोदों बे मोननै हारिफोरा जाबाय बर' आरो राजबंसि बे मोननै हारिनि गेजेराव गामिसेयारि हिसाबैहाय गोरोबलायनानै थांनानै थाबोदों आरो बे गामिनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो ज' जयै राइजो जाबोदों माइ फाथो सबाय सिबिं बायदि बायदि आबाद आरो बे गामिनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन हारिनिब्लाबो खौसेयै गोरोबलायनानै थाबोनायखायनो बे गामिखौ आङो जोबोद मोजां मोनो